ایک اچھی زندگی کا نام وہی ہے جس میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اور وہ زندگی ہی نہیں جس میں پریشانی ہمارے سامنے نہیں ہے میرے ساتھ تو ایسا کئی بار ہوا ہے کہ میں نے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کیا بہت سے ایسے مسائل آ کے کھڑے ہو گئے ہیں جن کا میں خود ڈسیزن نہیں لے پاتی کہ ان مسائلوں کو کیسے حل کیا جائے اور بہت سے ایسے چیلنجز آئے بہت سے ایسی مصیبتیں آئیں جن کو میں خود نہیں حل کر پاتی کر پاتی تھی کہ ان کو کیسے حل کیا جائے اور زندگی میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ کبھی انسان کے سامنے وہ بات آ جاتی ہے وہ وہ چیز آ جاتی ہے جس کے بارے میں انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اس کا انسان اکیلے ہی ڈٹ کر سامنا کرتا ہے اور اکیلے ہی ان چیلنجزوں سے لڑتا ہے اور کسی کا سہارا نہ لے کر انسان خود اس کو حل کرتا ہے اور وہ زندگی ہی کیا ہے جس میں مصیبتیں نہ ہوں اور جس میں اس کے سامنے مشکلیں نہ آئیں جس میں اس کے سامنے چیلنجز نہ آئیں